सहरसाकेअर्थव्यवस्थाके लेल किछु जे औद्योगिक विकासक बात चलै छै ओहिमे मखान एहिठमका छै जे कि प्रमुख व्यवसाय हेतै सिंघारो किछु किछु भए सकैया किया तऽ एहिठाम जे चौर चाचर बेसी छै जलजमाबक क्षेत्र बेसी छै पहिले जे हमर दूध उत्पादन रहय ओहिमे धीरे धीरे आब ह्रास आयल हँ ओकरा फेरसॅं सुधार करबाक ज़रूरत छै कृषियोमे कनि मनी जे छै से आब ह्रासे आयल हँ एक़रा ह्रासे कहल जाय किया तऽ जन्गली जानवरसभके बढ़ि गेलै हँ ओकर कोनो सरकारी व्यवस्था तऽ छै नहि की वानरक पकड़िक लै जायत या नील गायक पकड़िक लए जायत ओहिसॅं किसानमे किछु जे छै से हुनकर जे मानसिक स्थिति छै से कनि डाउन भेलनि यऽ खेतीसॅं ओ कटेय लागलखिन यऽ तऽ हुनका प्रोत्साहित करबाक छै तखने हमर औद्योगिक विकास होयत ग्रामीण क्षेत्रक विकासक लेल तऽ कृषिप्रधान होइते छै लेकिन दुर्भाग्य ई छै की मखानक खेती जे होइ छै से उद्यान विभागसॅं होइ छै ओ कृषि विभागसॅं नहि होइ छै एक़रासभके लेल सुधार करबाक ज़रूरत छै मिथिलामे सहरसा जे छै से मखानक कोरिडोरमे आयल छै आ हिनका जी आइ टैग सेहो भेटल छै मखानके लेकिन एक़रा आर व्यवस्थित करबाक ज़रूरत छै